अच्छा मैम में तुसेंगी पुच्छना चाह्ङ कि थुहाड़ी लाइफ च थुहाड़ी स्कूल लाइफ कि'यां बचपन कि'यां गुजरेआ ते फ्ही ओह्दे बाद थुहाड़ा कॉलेज कि'यां गुजरेआ तुस बचपन च केह्ड़ियां केह्ड़ियां स्कूल च अचीवमैंटां रेहियां ते कॉलेज च केह् केह् अचीवमैंटां रेहियां जरा थोह्ड़ा ब्रीफ एह्दे बारै ई दस्सो सर में इस टाईम कॉलेज च ऐं ते में जेह्की मेरे स्कूल लाईफ ऐ ओह् बड़ी ज्यादा शैल गुजरी दी ऐ ते हमेशा कोला अपने स्कूल टॉपर रेही ऐं में फस्ट रैंक हासल करदी ही हर बारी ते में बाकी कल्चर एक्टीविटीज जि'यां डांस होई गेआ सिंगिंग होई गेआ होर बी जेह्की कल्चरल एक्टीविटी आं न उं'दे च में हमेशा पार्टीस्पेट कीते दा में बड़े सारे डिबेट कंपीटिशन जेह्के हैन इंटर स्कूल डिबेट कंपीटिशन होर बी बड़े ज्यादा कंपीटिशन न जेह्के में बड़े ज्यादा जित्ते दे ते में जेह्के स्कूल च हाऊसिस होंदे न उं'दे च बी अ'ऊं प्रैजीडैंट वाइस प्रैजीडैंट रेही दी ऐं एह् मेरी स्कूल लाईफ इ'न्न मिगी बड़ा गै सखाया ते में स्कूल लाईफ बड़े अच्छे तरीके ने इंजॉय कीती दी ऐ स्कूल लाईफ च अस बड़ा ज्यादा चीजां सिक्खने न निक्की निक्की चीज़ां अस जेह्कियां उ'नें ई उ'न्नी सिक्खने न स्कूल लाईफ च असें डीसिप्लन सिक्खने न अस कि'यां टाईम गी यूटीलाईज़ करना ओह् सिक्खने न ते होर बी बड़ियां सारियां चीज़ां न जेह्कियां न में अपनी स्कूल लाईफ च कीती दियां न जि'यां मेरे स्कूल दी जेह्की मेरियां फेवरेट मैम हियां शिवाली मैम ओह् मेरियां इंग्लिश टीचर हियां ते उ'नें मिगी इ'न्नी ज्यादा इंग्लिश दे बारै च नॉलेज़ दित्ता मेरी डोगरी टीचर हियां इक पूनम मैम उ'नें मिगी डोगरी दे बारै च बड़ा ज्यादा पढ़ाया बगैरा ते में जेह्की ऐ डोगरी च बी लिखी पढ़ी लैन्नी ऐं ते बड़ी ज्यादा जेह्की चीज़ां न में अपने स्कूल टाईम च सिक्खी दियां न मेरे टीचर बड़े ज्यादा शैल हे स्कूल टाईम च ते मेरे जेह्के दोस्त हे स्कूल टाईम च टैन्थ टवैल्थ धोड़ी अ'ऊं गलर्स बॉयज स्कूल ऐ पढ़ी दी ते उत्थै जेह्का म्हौल हा बड़ा शैल हा मेरे क्लॉस दे बच्चे बी बड़े कॉपरेटिव हे जेह्का मिगी समझ नेईं औंदा हा बिच बिच ते ओह् मिगी समझांदे हे ते अस इक दूए दा टिफिन बगैरा खंदे हे बड़ी ज्यादा असें स्कूल लाईफ बिच इंजॉय कीती ऐ स्कूल लाईफ जेह्की अ'ऊं आक्खनी बेस्ट लाईफ ऐ जिंदगी दी स्कूल लाईफ जिन्नी होई सकै हार्ड वर्क करो मज़े लैओ ते होर किश करो ते एह् इस टाईम च सर अ'ऊं कॉलेज च ऐं ते कॉलेज च में सैकेंड इयर चला दा मेरा ते कॉलेज च बी जेह्की बड़ी ज्यादा चीज़ां न बड़ी ज्यादा एह् इवेंट्स होंदे साढ़े कॉलेज़ च ओह्दे च बी में बड़े सारे ओह्दे च पार्टीस्पेट कीते दा जि'यां डोगरी गाने डोगरी डांस ते होर बी बड़ी बड़ी चीज़ां जि'यां डिबेटां होई गेइयां ते एह् बगैरा ते कॉलेज बी मिगी बड़ी ज्यादा चीज़ां सिक्खने दा मौका थ्होआ क्योंकि कॉलेज बी इक ऐसा इंस्टीटयूशन ऐ जित्थै असें बड़ा नॉलेज प्रोवाईड होंदा अस बड़ी ज्यादा अपनी लाईफ च अगर असें हाइर स्टडीज़ जाना ते कॉलेज लाइफ बड़ी ज्यादा जरूरी ऐ कॉलेज लाइफ च मिलना जुलना अपनी स्हेलियें कन्नै टीचरें कन्नै इंटर ऐक्ट करना लोकें कन्नै कि'यां गल्ल बात करनी असें ई सारा पता चलदा ते कॉलेज च में एनएसएस बी रक्खी दी ऐ ते एनएसएस च बी कैंप बगैरा लगदे रौंह्दे न अ'ऊं कैंप बगैरा लान्नी बड़ी ज्यादा बड़ा ज्यादा मज़ा औंदा बड़ी सारी चीज़ां असेंगी सिक्खने गी थ्होंदियां ते बड़ी ज्यादा जेह्की बंदे दी इक आखदे नी ऑलराउंड डवेल्पमैंट ते ओह् होंदी ऐ बंदे दी इक ऑलराउंड डवेल्पमैंट जिसलै इक बंदा इ'नें सारें च चीज़ें च जि'यां एनएसएस जां एनसीसी च आई जंदा ओह्दे च जेह्का अपने आप इक डीसिप्लन जेह्का ऐ ओह् बने दा रौंह्दा ते ओह् मतलब कि तुस आक्खी सकने कि इक बंदा जेह्का ऐ पूरा उप्परा लेइयै खल्लै धोड़ी परफैक्ट होई जंदा